हांव ट्रेकींग करता आसतना इबाडलेल्या हवामान म्हणजेंच असो चड अनुभव ना एक म्हणजे चड पावस येयलो आनी आमी जेन्ना ट्रेकींग करताले थंयसर उदकांतल्यान आसली वाट उदकांतल्यान क्रोसींग करचें पडटालें आनी चड पावस पडल्या हेतूंत उदकाचे जो झर आसा तो जर वाडलो सो क्रोसींग करपाक मेळना जालें त्या खातीर आमी दोरयो व्हेल्ल्यो त्यो बांदल्यो दोग जाणां अशे दोग जाणा एकामेकांक घट्ट धरून वॉटर क्रोसींग केलें बाकिच्यांक सगळ्यांक एके सायडीन दवरून आनी दोरी बांदली आनी दोरयेक धरून धरून क्रोसींग करूंक लायलें अशें करून आमी तेतुंतल्यान भायर सरले म्हणजे जेन्ना पावस पडटा तेन्ना तें उदक व्हांवून येता पळय तेन्ना ज्या जाग्यार उदक इजिली तूं क्रोस करूंक शकता म्हणजे तूं उदकांतल्यान वचूंक शकता थंयसर उदकाचो थर वाडलो की तुका सोंपेपणी उदक क्रोसींग करपाक त्रास जाता म्हणजे उदकाचो नेट आसता सो उदक तुका घेवून वयता त्या खातीर कितें तरी धरपाक जाय पडटा म्हणून आमी दोरी बांदली आनी उदकांतल्यान क्रोसींग करपाक हॅल्प केलें सो हेतुंतल्यान आमी अशें तरेन त्या सिचुएशनांतल्यान भायर सरले तशेच ट्रॅकिंगाक वयता आसतना इम्पोरटंट गजाली ज्यो कॅरी करूंक जाय म्हणजे वखदां हेतूंत चड कॅरी करूंक जाय म्हणटा तें तुका कितेंय दुखापत जाली जाल्यार पैन किलर स्प्रेय म्हणजे त्याच टायमार रिलीफ मेळपा खातीर आमी स्प्रेय यूज करतात पैन किलर स्प्रेय ती एक कॅरी करप वाटेक घावो बी जालो जाल्यार तो धुंवपा खातीर डॅटोल कॅरी करप आनी उंच स्प्रेय म्हणून मेळटा म्हणजे ती स्प्रेय मारली की घावो कवर जाता सो कितें आसता तुमी मातयेंतल्यान वयता उदकांतल्यान वयता झाडांतल्यान वयता सो तेका परतें लागून परत रगत येवूंक शकता म्हणजे ते उंट स्प्रेय म्हणून येता ती कॅरी करप तशेंच एक एकदां वॉमिटींग बी अशें जाता तें थांबोवपा खातीर एक टॅबलेट कॅरी करप तशेंच कसली एलर्जी जाता एकदां एलर्जी जावन आंगाक दादड कशें येतात ते स्टॉप जावपाक आवमील टॅबलेट घेवप अशें हे ज्यो इमपोर्टण्ट आसा एक चार पांच वस्तू त्यो सदांच मॅडिसिनान कॅरी करप म्हणजें दुखापद जाल्या थंयसर दूख कमी जावपाक जी स्प्रेय येता ती घावो जालो जाल्यार ती कवर करपाक घाव्याची स्प्रेय वॉमिटींग जाता जाल्यार वॉमिटींग स्टॉप जावपाची थांबपाची गुळी तशेंच एलर्जी कितेंय झाडाचें किेतेंय लागून एलर्जी जावपाक शकता आनी आंगाक दादड कशें येता तेका आवमील टॅबलेट घेता ती अशें करून जें इम्पोर्टण्ट आसात तेंच वखद कॅरी करप सो ट्रॅकिंगाक वयता थंयसर चड त्रास जावंक शकनात आनी तेतुंतल्यान तुमी कितेंय जालें जाल्यार भायर सरूंक शकतात अशें जें आसा तेंच वखदां कॅरी करप